अपने बाजू की जानकारी चाहय छनि छथिन अहाँ जी जी जी हँ बोलियौ बाजू देखियौ कोविड जे छै ने ईे तऽ महामारीके रूपमे जे छै ने से फैललइ पूरे दुनिआके अन्दर डब्लू एच ओ जे छै ने स्वास्थ्य संगठन ई जे छै पूरा दुनिआमे महामारीके रूपमे सओ सालमे लगभग एक बार जे छै ने ई बीमारी महामारी कोनो नया रूपमे आबय छै तऽ अबरी अपना आरके समयमे ई सओ एक सो साल बाद लगभग आबय छै हर बार एक सओ साल बाद ई महामारीके रूपमे ई जे छै से मने कोविडके रूपमे अइलैया अइमे मने जानकारी रखना हर इंसानके आओर जेना तीन मीटरके जे दूरी होइ छै इन्सान इंसान सँ दूरी बनाकऽ रखना छै किया तऽ ई जे छै ने वातावरणमे छिंकैसँ आओर मुँह अथी निकलैसँ कीटाणु फैलय छै आओर फैलय छै तऽ एक दोसरसँ जे छै से मने चलि जाइ छै अइ लए कऽ अइमे छै ने डिस्टेंस जेना दूरी जे छै ओ बना कऽ रखना छै पहिला दोसर बात बेवजह जे छै से बजार भीड़ भाड़ इलाकामे नहि जाना छै अभी जब तक एकर प्रभाव छै तब तक कोशिश करना छै जे बिना जरूरत के बजार या भीड़ भाड़ इलाका नहि जाना छै अपना सबके दोसर सरकार द्वारा जे मने वैक्सीन जे निकललइए जे सुइ देल जा रहल छै हर फ्रीमे दै छै सरकार तरफसँ और हर आदमीके लेना जरूरी छै तबे जान बचतइ अपना आरके कि ई जे छै ने से सरकार तरफसँ वैज्ञानिक जे बनेलकै भारतके वैक्सीन तऽ ई हर इंसानके फ्रीमे सरकार तरफसँ मिलय छै हर स्वास्थ्य केन्द्रपर जे छै से पञ्चायत पञ्चायत जाकऽ जे छै से आङ्गनवाड़ी या इसकुलपर जे केन्द्र लागय छै सबके लेना छै दू दू डोज तीन डोज छै एक डोज एहि हिसाबसँ बच्चाके अलग छै सेआन कऽ अलग छै

आओर उ डरय छै तऽ जेनाकि अशिक्षा छै तऽ किछु अपवाह तऽ फैला देल गेलइए जे मतलब वैक्सीन लेतय ई समस्या भए जेतय उ समस्या भए जेतय लेकिन भारत सरकारमे प्रधानमंत्री मोदी साहब जे छै खुद पहिला वैक्सीन अपना लगबेलकै आओर सरयाम जेना मीडियापर देखलकै जे हम ले रहय वैक्सीन बड़ा बड़ा नेता बड़ा बड़ा राजनेता बड़ा बड़ा उद्योगपति सब जे छै देशके अन्दर अपन वैक्सीन लेलकइ अगर जे नहि लेतय अज्ञानतामे पड़ल रहतइ तऽ हुनका जे जानपर खतरा हेतय सरकार तरफसँ जे देल गेलय वैक्सीन आओर पूरे देशमे जनताके देवालय जा रहल छै तऽ अइ खातिर जे छै हमर देश के जनता के जान बचतै आओर अफवाहके नहि सुनना छै सरकारके जे दिशानिर्देश छै भारत सरकारके ओकरा समझना छै ओकरा मानना छै और बाजू की जानय चाहय छियै महामारीसँ बचल रहतय आओर साफ सुथड़ा रहना छै घरमे ज्यादातर समय बिताना छै बाजारमे भीड़ भाड़ जगह पर जादा नहि जाना छै किछु दिनमे एकर प्रभाव कमि जेतय वैक्सीन सब लए लेतय तऽ ओकर प्रभाव जे छै एक दोसर तऽ छिटा नहि पड़तय किटाणु धीरे धीरे उ खतम भए जेतय तऽ उ जे छै से तब बाहर भीतर घुमबय धीरे धीरे ओइमे कोइ चिन्ता करयके बात नहि छथिन उ जे छै से